ہلو جی سر بتائیے اچھا اچھا ہاں جی مجھے بھی مطلب ایک گھر لینا ہے ہاؤس لینا ہے مجھے ہمیں لگ بھگ چار روم والا چاہیے بلڈنگ مجھے تو چار روم والا چاہیے لیکن آپ کے پاس دو ہی روم والا ہے صاف ستھرائی ٹھیک ہے صاف ستھرا دو ہی روم ہے تو وہ بھی لے سکتا ہوں لیکن کتنا دام لگے گا اس کا پرائز کتنا ہے تو سر اس کے بائی کے ہے مطلب چوڑائی لمبائی کتنا ہے او تو پھر کمرے کے اندر کچھ کولر اورل لگا ہے اے سی وغیرہ تو سر ٹوائلیٹ وغیرہ صفائی ستھرائی اچھا ڈومریا گنج میں ہے جی جی جی ہاں میں ٹاکس آئی ٹی سولوسن کمپنی پی وی ٹی میں میں کام کرتا ہوں جی جی وہیں پہ ہمارا آفس بھی ہے ڈومریا گنج میں ڈومریا جی جی ڈومریا گنج ہی میں میرا آفس ہے اچھا اچھا آپ اچھا آپ کے چوراہے پر ہے لیکن میرا وہاں سے لگ بھگ دو کلو میٹر دور پہ تھورے اندر میں جا کر کے ہے میرا آفس جی جی فیملی کے ساتھ ہوں میں اچھا اچھا تو پھر دکان آپ کب کھولتے ہیں تاکہ آپ سے ملاقات ہو پائے او اچھا اچھا جی اچھا اچھا رینٹ والا سنڈے اور فرائیڈے کو بند رہتا ہے اب سر آپ کے پاس دو ہی روم صفائی والا ہے تو ہمیں دو روم چاہیے ابھی ٹھیک ہے ان شاء اللہ میں آؤں گا آپ کے پاس جی جی ٹھیک ہے شکراً تھینک یو